पारा अमीनाबाद लालबाग हजरत गंज कृष्ना नगर चारबाग आलमबाग दुबग्गा पराग चुंगी अलीगंज इंद्रा नगर मुंशी पुलिया मवैया गोमती नगर बख्शीश ताल बख्शी का तालाब मणीआव इटोजा चिन्हट चौक बेहराइच